हमर भनसा घरमे जे अलग अलग बर्तन अछि ओमे कूकर आबैए लोहिआ यऽ छोलनी यऽ जे छै से तहिकै बाद सीकर यऽ तहिके बाद जे छै से डेकची यऽ कठौत यऽ छिपली यऽ प्लेट यऽ जेना प्लेट जे छै से कोनो भी छोट छोट चीज जेना सेबे काटिके राखलहुँ तऽ ओहिमे उपयोगमे आबए छलए जेना लोहिआ छै तऽ ओहिमे साक सब्जी बनाबएमे उपयोगमे आबैए जे पैघगर लोहिआ छै माछ माउस बनबएके उपयोगमे आबैए जे कूकर छलय विशेष करिके दालिके सीझबैमे दालि बनाबैमे उपयोगमे आबैए हालाँकि हमरा कूकर पसंद नहि यऽ किआकि कूकरसंँ बनाएल खानाके जे पौष्टिकता जे छै से कम भए जाइ छलए मीटके सीधबैमे ओ कूकर उपयोगमे आबैए ताहिके अलावा जे छै से छोलनी यऽओ लारएमे काममे आबैए हर चीजके हर साक सब्जीके जे थारी यऽ ओ खाएमे काममे आबैए थारीमे परोसि करिके हमसब खाए छलहुँ आ खाना खुएनाइ हमरा सबके मिथिलामे बहुत पसंद अछि ताहिके बाद जे छलए से किछु बर्तन छै जे अलगसँ छै जेना हमरा सबके घरमे सब जे छै जे मुर्गा या अंडा नहि खाइ छलथिओहिके लिए जे छै से अलग से हमसब बर्तन राखने छलहुँ एक छोट पतीला टाइप से ओ पतीला छलए जाहिमे हमसब जे छै से चिकेन बनाबै छलहुँ ओ खाए छलहुँ ओ राखए छलहुँ ओकर छोलनियो अलग छल ओहिके बाद जे छै से करछुल रहैए करछुल जेना दूध निकालैके काम आबैए दूध सब किछु परोसएके काम आबैए ताहिके बाद चम्मच यऽ चम्मचसंँ जे छै से कोनो खाएके पदार्थ यऽ पेय पदार्थ यऽ ओ खाए पीऐके काम आबैए एहि प्रकारसँ बहुत सारा बर्तन यऽ हमर भनसा घरमे